السلام علیکم میں توقیر خان بات کر رہا ہوں کیا آپ خانہ خزانہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی مجھے یہ جاننا تھا کہ آج آپ کے یہاں کون کون سے پکوان خاص ہیں

اچھا جی ٹھیک اور آپ کے پاس کیا رس گلے یا گلاب جامن ملتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ اپنے ریسٹورنٹ کے بارے میں بتانے کے لیے اور مجھے جان کر بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی اللہ حافظ